हलो हाँ बोलिये है है हमारे पास बहुत है राशन कार्ड है आयुष्मान भारत है तो ये सब हमारे पास है सुविधा आपको क्या चाहिए हाँ अच्छा तो आपके क्षेत्र में जो है इसका सुविधा नहीं है अच्छा तो आपको अभी प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रहा है क्या जब अर्जेंट बनवाना है आपको

हाँ उसमें उसमें कुछ नहीं है आपको जो है ना आधार आधार कार्ड चाहिये ठीक है विशेष कुछ नहीं चाहिये आधार नम्बर चाहिये आपका भी नम्बर ले कर आएँगे आपका जो है सो बन जाएगा मैं करवा दूँगा आपका काम कोई दिक्कत नहीं है हाँ हाँ तो राशन कार्ड भी आपको बनवाना है तो उसके लिए भी आपको प्रावधान है एक फोटो चाहिए आपका आधार आधार कार्ड चाहिये उसका फोटोकॉपी चाहिये ठीक है और आपका जैसे कोई गारंटर में वहाँ पर हो किसी पड़ोसी का अगर राशन कार्ड बना हो तो गारंटर में उसका नम्बर जो है आप देंगे पड़ोसी का का है जो उस राशन कार्ड का फोटोकॉपी दे कर अब उस पर जो है प्रयोग में ले कर के ले आइएगा आप ठीक है